हमरा जनतव्य अइ कएक गोटे एहन छथि जिनका लगमे कॉलेज क डिग्री छनि आ हम ई कहब जे हमरा नीक लगैत अछि जहन ककरो लगमे कॉलेज क डिग्री रहैत छै ई नीक बात छैक हेबाक चाही ओ सब अपना लेल नीक काज कयने छथि हम तऽ इहो कहब जे जतेक लोक छथि हमर जानकारीमे हम चाहैत रहैत छी जे सब लगमे कॉलेज क डिग्री होइक कारण जखन डिग्री रहतैक तखने ने ओ आगू बढतैक तखने ने ओकरा लोक चिन्ह तैक आ अपन जीवन सेहो हुनका नीक लगतनि तैं कॉलेज क डिग्री होयब तऽ बहुत जरुरी अछि आ हम से कहितो छियै लोककेँ जे कॉलेज क डिग्री लिअ